औ आब'

औ आब' बाजाराव दाउ दाउ फाननाया नोंनि दाउ फाननाया मा मा दाम दालाय ए मा मा दाम एसे खमाय जाया आरो बाजाराव दाउआ दासानदि बेराद दामथार नामा मा मा दाउ दं दालाय दामखौ एसे खमायोब्ला दाहाय एसे खमायदोबाल लायसै आङो ए बाजाराव बाजार जाबा लायगोन आं फैगौ मंगलबाराहालागै लायगोन आङो औ होनबालाय दिनै उम खामानि बेस्थ जाथारदोंहाय बाजाराव थांनो सम गैया गैया जाथारदों ओंखायनो मंगलबाराव लायनोसै नंदां

दे होमबा आब' दोनसै दे

फिसा फिसासो नांगौ उम माथामसो दोनबानो जाबाय दे औ लांफैगोन उम दे आंनो मानैसो दोनबानो जाबाय दे होमबा आब' दोनसै दे